हैलो बस ठीक तुस सनाओ आं जी आं जी कल्लै कोला ठीक गै भी चला दा ते तां बी थोह्ड़ी मैह्नत दी जरूरत ऐ भी बी आहो आहो दिक्खो ना ओह्दे पर गै डिपैंड करदा की किन्ना गै पढ़दा ऐ ठीक ऐ नी ते अगर में उसी दौ घैंटे करानी आं ते उसी घर बी पढ़ना पौना ऐ ते एह् ऐ निं ऐ की सिर्फ में पढ़ाई चलां ते ओह् घर पढ़े निं ते बस इंया थह्ड़े बच्चा मार्कस आह्नंदा ऐ ते घर बी पढ़ना पौना ऐ ते मैह्नत करनी चाहिदी थोहड़ी तुस बी घर कराओ ते में करानी आं इत्थें आं हून पैह्लें कोला ठीक गै पढ़ा दा ऐ आं पैह्लें कोला ते चली पेदा ऐ सलेब्स ते होई गै गेदा ऐ ते दिक्खो आं हून बच्चे दा अपना ऐ हून इक्क दौ बारी टेस्ट लैगे ते रीविज़न होग ते फिर गै उन्ने अग्गें चलना ऐ हून एह्दे ट्यूशनां पर इंदे टेस्ट स्टार्ट करने ना आं हून फाईनल पेपर आं हून फाईनल पेपर ते आने गै न फाईनल पेपर आने ते फाईनल पेपर कोला पैह्लें एह्दा दौ तीन बारी पेपर लैगी फिर एह्दा होग थोह्ड़ा त्यार सलेबस आं तुस तुस बिच वारें ना चक्कर लांदे रवा करो ट्यूशनां आं आं बच्चे दे सामनै करेओ ना गल्ल फिर होंदा ऐ कन्नै बच्चे रातीं बी पढ़नै ई ब्हालना ते सबेरे बी ब्हालना नेईं नेईं आं फीस कंप्लीट होई गेदी ऐ आं कोई निं तुंदी कन्नो कन्नी होई जंदी ऐ जदूं होग ना में तुसेंगी दस्सी ओड़गी तुस आइयै दस्सी ओड़ेओ